अपने हमर बातके अथि छियै तऽ एक बेर हमरा गामक स्थलपर अबियौ आ हम जतबहि किछु जे पूर्वजके जमीन छनि ओहिमे हम बागवानी लगेने छी लेकिन ओहिमे आओर किछु हमरा पैसाके योगदान चाही जाहिसँ हम ओकर उत्थान करितियै आब चारि भायके बीचमे भए गेल छै हमर विचार एखनहु यए जे नहि ई बागवानी से हम सम्मिलित राखी जे सभ जे अयतै से कहतै नहि ई पूर्वजक छी लेकिन आदमीके आब हमर भातिज छथि हुनका होइ छनि नहि हमरा ई बाँटि देता तऽ एना कए देबनि हमरा बाँटि देता तऽ हम कहलियनि हौ बाबू हम नहि बाँटब हमरा अरके भाए अपन जएह करि कऽ गेलाह जे बाँटि कऽ गेलाह लेकिन हमरा जे अहाँ कहै छी तऽ अहाँसभ अपन बाँटि लिअ गे अधिकार तऽ अहाँकेँ जरूरे अछि हमरा जतहिए देब ततहिएसँ हम ककरा लए अहाँकेँ बाँटब हमरा जे अहाँ सोचै छी हमरा एकटा बेटा छथि आ ओ बेटो जे छथि से अहाँकेँ बिलकुल आ जहाँ तक उपयोग गैस अयलै अहाँ कहब जे गैसके लेकिन जँ हमरा ओ वृक्ष अछि तऽ ओहि वृक्षकेँ हम जा कऽ ओकरा जे सुडौल केना हेतै ओकरा हम बनवबैत छी ओकर जलावनके हम उपयोग करै छी अपना घरमे आब ओकर कहबै दुरुपयोग नहि करै छी हँ आवश्यक्ता देखैत जे किनको आवश्यकतो छनि आइसँ अहाँ दस दिन पहिने पाँच दिन पहिने हम हुनका ऑफर केलियनि हुनका कलम नहि रहनि ओ जा कऽ अपन टिम्बरसँ लऽ अनलथि लेकिन हम कहलियै हौ बाबू चलह हमरा लगमे गाछ छै अहाँ ओहि गाछक उपयोग दाह संस्कारमे करू हम देब हमरा जे भैआरी विरोधे करताह कहबनि हमर हिस्सामे सँ एकटा गाछ काटि लेलकै अहाँ हमरामे सँ लए लेब तऽ बागवानीसँ तऽ सर हम बहुत अपनाके छी जे नहि ई वृक्ष लगतै तऽ देश बचतै देश जँ नहि बचतै हमर पर्यावरण जँ नहि बचत तऽ ओहिना हम सभ एकदम रोगसँ ग्रसित भए कऽ जर्जर भए कऽ जा रहल छियै